وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت ہے جی جی موبائل شاپ ہی فون لگایا ہے جی جی آپ نے صحیح جگہ فون لگایا ہے موبائل شاپ ہی سے بات

ماشاء اللہ بہت اچھی کمپنی کے فون ہمارے یہاں اپلبدھ ہیں ارے جیسے کہ آج کل بہت ہی عام ہے سمسنگ کا ہوا ایپو ہے اور ویوو ہے ریڈمی ہے ایپل ہے اور بہت سارے کمپنیز اور بہت ساری ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں آپ آپ آ آپ جو چاہتے ہیں آپ بتا دیجیے ہاں اب دیکھیے بھائی ویسے تو ہر کمپنی کے فونس تو اچھے ہیں لیکن اب اپنی اپنی پسند کی بات ہوتی ہے آپ کو کیا اچھے ہو کیا نہ اچھے ہو جی آپ جی جی بالکل ملے گی چوںکہ چوںکہ ہمیں کمپنی اگر دے رہی ہے تو ہم آپ کی سہولت کے لیے جو بھی چیزیں کارآمد ہوں گی ہم دیں گے آپ کو جی موبائل چارجر بھی ملے گا لیکن اس کےساتھ میں جو ہے ایئر فونز یا ایئر بڈز وغیرہ نہیں ہیں

جی سر آپ جو ہے ایک کام کیجیے کہ میرے شاپ پہ آجائیے اور اور ہاں ہاں اور میں وہیں آپ کو جو ہے پوری ڈیٹیلس دے دوں گا اور ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی کردوں گا جی جی ہاں جی جی جی جی آپ شاپ ہی پہ آجائیے وہیں سب بات کرلیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جی ٹھیک ہے سلام علیکم